मोसानाया मानसिफोरखौ सावस्रिनां जानायाव गोबांथार मदद होयो मोसानायजों मानसिया गावनि देहाखौ रेजें खालामनो हायो बियो मोनसे एखसासाइस मानसिनि देहानि थाखाय जोंनि गोबांथार साननाय हनाय देहायाव थानाय गोबांथार बेमारफ्राबो मोसानायजोंं लोगोसेबो बियो जेरै एखसासाइस बादि जानायखाय गोबांथार देहानि खहाफ्रा बेजों स्रां जायो मोसानायखौ गोबांथार साननानै नायोब्ला मानसिफ्रा नुनो मोनो जों गोबांथार खुसि जायो मोसायोब्ला मानो होनोब्ला बे मोनसे रंजानायनि आखु मोनसे आर्ट बियो मोसानाया मोनसे आर्ट जोंनि थाखाय बिनिखायनो बयबो जोङो हायोबा मोसानांगौ बियो मोनसे गावनि सिंनि रंजाखांनायखौ दिन्थिनाय जायो आरो बेजोंनो नोङो गावनि गोसो आव थानाय दुखु दाहाफोरखौबो बावगारनो हायो मोसानायजों नोङो एखसफ्रेसबो खालामनो हायो गावनि दुखु दाहाफोरखौ साननायफोरखौबो बे बादियैनो नोङो बे मोसानायजोंनो लोगोसे गान खननाय बेबादिनो नोंनि देहानि थाखाय नोङो गोबांथार लोमजानाय साजानाय समफ्रावबो नोङो मोसायोब्ला मानसिफ्रा नायनानै गोबांथार बेबादिनो खुसि रंजानाय नोंबो खुसि जायो आरो मानसिफ्राबो खुसि जानो हायो